جی ہاں السلام علیکم جی ہاں جی جی شکریہ جی شکریہ

مدد بولے تو آپ اسکول کے حد تک ہی رہے گا یا آگے بھی پہنچائیں گے اس کو تو ہم لوگ آپ کو معلوم ہے نا مڈل کلاس لوگ ہیں ہم لوگ آپ یہ ادھورا کر کے چھوڑ دیئے تو بچے کی خواہشات وہیں رک جائیں گی پھر جی جی جی

نہیں نہیں آپ پے پرمیشن تو میں دے دوں گا اگر آپ مطمئن وہ کر دیئے کہ آگے چل کے بھی اس کی سپورٹ میں آپ ٹھہرے رہیں گے تو ہما کو بھی بہتر رہے گا نہیں آپ اسکول تک ہی یوز کر کے آپ چھوڑ دیئے گے تو بچے کو تو جی

جی جی جی بہت اچھی بات ہے جی جی میں اجازت ہے میری طرف سے ان شااللہ آپ بھی بس آگے خیال رکھئے کہ یہ میرے یہ رائے ہے بس ٹھیک ہے جی جی شکریہ اللہ حافظ او کے اوکے